हेलो की लेबै हँ की लेबै कोन लेबै मिठाइ कोन मिठाइ लेबह ठीक हइ एबै तब ने लेबै

ठीक हइ दू सए रुपैए हइ किलो ओ डेढ़ सए रुपैए ठीक हइ कम कऽ देबै हँ करबै कम दू स् ओ दू सए हइ तऽ कम कऽ देबै पचास गो पचास गो कम कऽ देब ठीक हइ मुङ्गबा एगो एक सए बीसके उएह भाव हेबै करत कम केना हैत दस गो कम भऽ जेतै अच्छा दस बीस रुपैआ कम हो जेतै ह्म्म कितना लेबह दस बीस कम कऽ देब ठीक ठीक हइ राखू हेलो एबै तब ने लऽ जेबह ठीक हइ रखै छी